एक लाख एक हज़ार दो लाख दो हज़ार तीन लाख तीन हज़ार चार लाख चार हज़ार पाँच लाख पाँच हज़ार